बदक हें एक शेवणें तें जायते तरेची रंगाचे आसतात तें उदकांत रावतात ताचें मीठ या वा मांस जाता तें ताचें मांस कोंबयाचे मांसा भाशेन दिसता आनी हावपाक बरें दिसता रुचीक लागता खूब रुचीक लागता फिडल हेड हें एक भाजी ती भाजी कॅबेज वा कॉलिफ्लावर भाशेन लागता ते बरें दिसता रुचीक लागता खावपाक ताचे विटामीन मेळटात हांव ते आयन मेटा ब्रोकली हें हेंवूय कॉलीफ्लावरा भाशेनूय आसता सेम आनी ते हारा रंगाचे आसता रंगाचे आसता तेंय खावपाक रुचीक लागता तें खावपाक कॉलीफ्लावर भाशेनूच लागता थँक्यू